ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو جیسے کہ روڈ پہ روڈ ٹوٹا ہو ٹوٹا رہتا ہے آگ ہی قدم جاتے ہیں تو پھر کیچر ہو کیچر رہتا ہے پھر لائٹ وغیرہ کا کم ویوستھا ہے بہت دقت ہوتا ہے ہم لوگ کو جانے میں جانے آنے میں راستے میں جیسے کی گاڑی کا دقت ہے گاڑی کا ٹینشن ہے گاڑی نہیں چلتی ہے راستے میں تو پھر لوگ چل کے ہی جانا پڑتا ہے اور فھر رات میں راستے میں تو لائٹ آ نہیں لگا ہے تو دقت ہوتا ہے چلنے گاڑی وغیرہ یہ سب کا بہت دقت ہے راستے میں تو کہیں بھی سفر کرنے جاتے ہیں تو جیسے کہ کچھ سویدھا نہیں ہے گاؤں میں جیسے دھوپ دھوپے سب میں جاتے سمے بہت لگتا ہے اور ہم سفر کرتے کرتے سمئے جیسی رو روڈ پہ چل گاڑی کا ٹینشن رکشا کا آٹو یہ سب چلنے میں نہیں چلتا ہے تو ہم لوگ چل کے جانا پڑتا ہے بہت دقت ہوتا ہے جانے میں